हरी ओम हा हा तव्हां जो नालो ॿुधायो अच्छा तव्हां खे थिए हा हा योगा पहिरियों त तव्हां खे प्रोबलम छा आहे त छा कुझु खाधा बरोबर न खाईंदा आहियो छा वज़नु छो वधियो आहे इएं न पहिरियों खाधा तव्हां छा कीअं कहिड़ा खाधा कहिड़ा खाईंदा आहियो त पहिरियों त इहो घी छॾे ॾियो हेॾो खाइण ऐं तव्हां पंहिंजे खाधे ते पहिरियों ध्यान ॾियो तव्हां जी उमर घणी ॿुधायव हा त इन में एॾो तव्हां जो वज़नु आहे घणो वज़नु अथव अलाह एॾो वज़नु न न तव्हां खे चंङो घटाइणो पवंदो तव्हां खे योगा तमाम ज़रूरी आहे ऐं योगा में तव्हां खे कुझु अहिड़ा स्टैप्स करिणा पवंदव तव्हां जो वज़नु बराबर घटिजी वेंदव ऐं तव्हां फ़ुर्त थी वेंदव सुठे नमूने तव्हां पहिरियों त पहिरियों त वॉक करण चालू कयो तव्हां पंहिंजो पंधु करण चालू कयो पंधु तव्हां खे घटि में घटि अधु कलाकु फुल बिना बीहण जे पंधु करणो अथव तंहिं खां सवाइ तव्हां खे कुझु मां ॿुधायांव थी स्टैप्स उहे कयो तव्हां कपाल भाती ज़रूर कयो कपाल भाती कंदव न त तव्हां जो पेट वेट अंदर थी वेंदो सुठे नमूने अधु कलाकु कपाल भारती कयो पहिरियों पंजनि मिंटन खां शुरू कयो पंज मिंट कपाल भाती कयो पहिरिएं ॾींहुं ॿिएं ॾींहुं ॾह मिंट उन खां पोइ तव्हां अधु कलाक ते पाण ई पहुची वेंदव कपाल भारती करण में ऐं तव्हां खे एॾो सुठो फील थींदो तव्हां सूर्य नमस्कार कम्पल्सरी कयो ऐं तंहिं खां सवाइ शीर्सासन बि कयो तव्हां जो ख़ून जो संचार सुठो थींदो त खाधो बि हज़म थींदो तव्हां इहे ॿ टे ॿ टे माना इहे ज़रूर कयो कसरत कयो योगा कयो उन सां तव्हां खे ज़रूर फ़रक़ पवंदो योगा में हा हा मां बि कराए सघंदी आहियां तव्हां भले ओनलाइन बि अची सघंदा आहियो ऐं पर्सनल बि तव्हां योगा ते अची सघंदव तव्हां मुंहिंजा क्लासिस हलंदा आहिनि योगा जा उन में फ़ीस अथव तव्हां खे मतिलब पहिरियों अठ ॾींहं तव्हां खे फ़्री सेखारियो वेंदव हा उन खां पोइ अगरि तव्हां मतिलब तव्हां खे अगरि ॻाल्हि वणे थी तव्हां खे फ़रक़ पवे थो त छहनि महिनन जो कोर्स अथव छहनि महिनन में तव्हां घणा किला घटियो अथव तव्हां केतिरो तव्हां खे सुठो थो लॻे उन खां पोइ तव्हां पंहिंजे बारे में ॿुधाइजो बिल्कुल दूर थी वेंदी असां खे पंहिंजे योगा ते तमाम भरोसो आहे बिल्कुल योगा अॼु जे तारीख़ में तमाम ज़रूरी आहे नंढनि ॿारनि खां वठी ॿुढनि ताईं योगा तमाम ज़रूरी आहे अॼु जे ज़माने में ऐड्रेस आहे तव्हां सिंधी यूथ सर्किल में अचिजो ॿिएं माड़े ते टाइमिंग अथव पंजें खां साढी छहें ताईं

हा हा बिल्कुल बिल्कुल तव्हां योगा ॾे पहिरियों ज़रूर ध्यान ॾिजो ओके जय झूलेलाल